आं हॅलो भाई तुमी फ्लायट बुकींग बीन करतात न्हू हय ओके की म्हाका हांव न्हू देल्लीक वचपाक एक फ्लायट जाय आशिल्ली परवां आतां सद्याक पीक सिजन चल्ला म्हाका ऑनलायन कांयच दाखयना सो तुमी किदें आमची मदत करूं शकतात किदेंय करूं शकता की आमी एक दोन दोन जाय आशिल्ल्यो फक्त दोन दोन खूब खूब खूब जातलें दोन ना आ पळयात न्ही बाई आमी तुमचे सामकी क्लोज न्ही

कितले पडटले चाळीस हजार पडटले चाळीस हजार खूब जातले भाई एक काम करात न्ही मातशें एडजस्ट करून किदें तीस हजार बीन जातालें पळोवपाचें तीस हजारां भितर हय इकोनॉमी चलत ये इकोनॉमी चलत बाई तशें जाल्यार दोन दोन दोन करात तुमी बरें जातलें हय गो कितले जाले ओके आ बतीस हजार आत्तां सांगले ती सर ना तुमी आ टॅक्स दवरून बरें बरें चलता चलता चलता हय गुगल पे करता गुगल पे करता ओके ओके बरें बरें बरें भाई आ थँक्यू सो मच आतां किदें सांगू तुका हांवेन पयशे तें एका समीराकच विच्चाल्लें की तो समीर तो तुमी दुसरान एक फ्लायट एजंटा पय तो तुमचो आ तो म्हण पावलो कांयत मेळना मागीर म्हाका ना याद येयली तुमची याद येयली मागीर म्हळ्ळें आं ओके खूब बेस्ट जालें म्हाजें काम थँक्यू आं भाई मेळो मेळो केन्नाय मेळोया